हैलो अंजी आं बोल्लो मैम अच्छा कोई गल्ल निं मैम अस थुआढ़ी मदद करने गी इत्थें बैठे दे आं ते तुस मिगी इंदा तुस इंदी बाईक दा नंबर जेह्ड़ी इंदे कोल गड्डी ही सनाओ ते अंजी बोल्लो ते ठीक ऐ तुस मिगी सनाओ तुस कुद्धर ओ इस टाईम ठीक ऐ कोई गल्ल निं मैम शामीं तगर उ'नेंगी पकड़ने आं अच्छा